आरोबावनो दा नाया बबेया गोथावसिन बेनि बेखौ आङो बुंनो सानबावबाय नाया बबेया मोजांसिन गोथावसिन होनोब्ला जोंनि लकेल ना बे गुरनानै सारनानै जिखुनु माबा बुस्थुफोरजों बोखांनानै मोननाय जोंनि बे लकेल नायानो गोथावसिन आरो बे सालानि नाफोराथ' बिसोरो इसे गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो मा होनो बोखांनानै बर'फआव दोननानै बिसोरो बिराद गोबावनिफ्रायनो बिसोरो मा होनो फाथायहरो बे नाफोरा गगा मोनो माबा मोनसे देहाफोराव माने एफाग्राब जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बे नाफोरा किन्टु जोंनि ना लकेल नाया थाजा ना नालाय बेयो जोंनि देहायाव मोजां मोनसे खामानि होयो आरो जों बुंनो थाङोबा दा दा जोंनि ना बर'नि दा जों बोखांनानै जायो गोथाव ना होनब्ला ओरै नास्राय दङ बे नास्रायआबो एसे सायनायाव रिमोनो ओमफ्राय इसे खस्थ' आरो बेयो ओमफ्राय जानायाव बिराद टेस्ट बेयो एसे गोदैबो मोनजालायो आरो बे मोनसे आरो गोरि होननाय दङ बेयो एसे बेबो मोजांआनो किन्टु सायनायाव बेहा एसे सह'ससिन आरो बेखौबो जोङो मोजां मोनो आरो जोंना बे मोनसे बालाबोथिया ना दङ बालाबोथियाआथ' बिराद मोजांसिन मानो होनबा बेयो आयसाबो गारनाङा खर' जेबो गारनाङा खालि बेखौ बुथारनानै माने फोरान जा आरो गोथाङैबो नों एवनानै बा ओंख्रिजों जिखुनु माबा मैगंजोंबो बेयो जाजायो आरो एसे मोजाङैल' एवदो बेखौ मा होनो इसे थावजों इसे खामफ्राम खामफ्राम खालामदो ओमफ्राय बेखौ बयल खालामनानै इसे बिदै होनानैबो जाजायो आरो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो फिसा फिसा ना मोनो जोङो बेखौ ना मावा होनना बुङो ओमफ्राय सायनाङाबो बेखौबो बिराद मोजां बेयो जानो बिराद टेस्ट माने मिस मिस सुबो थाखाया बेनाव जानो बेराद मोजां आरो बेयो बाथोन जाजायो ओंख्रिफोरावबो होलाबायनानै जाजायो जिखुनु आरो माबायावबो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव दा नाफाम बानायो बे नाफाम बानायनायावबो गोखाबो जाया बिराद मोजां जायो आरोखि बे ना मावा होननाया ना मावाया ओमफ्राय फिथिख्रि ना दङ बेबो जाजायो मोजांआनो बेबो सायनानै माने मोनोब्लानो गोख्रै सायनानै खि गारनानै बेखौ फोराननांगौ आरो होनब्ला बेयो मोदोम सिखारो ओमफ्राय जानो बिराद मोजां जायो आरो बेबो मानो होनबा फिथिख्रिआ माने सायनानै गोख्रै खि गारनानै फोराननांगौ आरो मोजां बेयो आरो बेबायदिनो ना दङ भिटामिन भिटामिन मागुर सिंगि बिफोरखौथ' जोंनि थाखाय बेयो मुइल्ल'बानखा बेखौ मोजां मोनो जोङो बेखौ जायो सम सम माब्लाबा मोनोब्ला आरो खुसिया खुसिया ना बिदिनो सिंगि मागुर नास्राय गोरि बालाबोथिया ओमफ्राय बेबायदिनो मावा फिथिख्रि बेबायदिनो थेंगोना दङ बायदि बायदि ना दङ आरोखि बे जोंनि गासैबो बे नाफोरा जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि बेबायदि रायजो जानाय बे जोंनि खेटि मावनाय आबाद मावनाय बे दुब्लिफोराव जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो जोंनि बे दैसा दैफोराव जोंनि खाथिनि बे दैफोराव जों मोनो ओमफ्राय बेखौ जों जायो आरो मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनोथ' जों सालानियाथ' मोजां नङा बेखौ आं बुंखाबाय ओमफ्राय जोङो बे जोंनि लकेल नाया बिराद मोजां आरो जों बेखौ जायो बेनोसै